जोधपुर की स्थानीय कला और शिल्प कला कुछ इस प्रकार है जो कि जोधपुर जिले के लिए अद्वितीय है जैसे कि यहाँ के जो चमड़े से बने जो यहाँ के सामान है वह वक्र सिद्ध हैं जैसे कि कुछ हैंडबैग पर्स टोपी बेल्ट सैंडल जूते लैम्प डपली ढोल तबला ऐसे कुछ संगीत वाद्य यंत्र हैं जो कि यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं और जो कि इनकी कला और शिल्प को दर्शाते हैं यहाँ की जो कला है वे कला और सर्प है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार हस्तांतरित होते है जैसे कि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसको उनको इन सब में बहुत यहाँ की हस्तकला ने और शिल्प ने यहाँ की युवा पीढ़ी को बहुत प्रभावित किया है जिससे की वह उनको ये पसंद बहुत पसंद आती हैं और जिससे इनके अंदर उनको सीखने की एक आशा पैदा होती हैं और जिले की संस्कृति कुछ जिले की संस्कृति और इतिहास कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं जैसे कि यहाँ के जो रंग यहाँ के चित्रकला में जो रंग जो रंग प्रयोग में जो लिखे जाते हैं वह रंग वह राज जैसे कि जोधपुर की चित्रकला रंग के अधिक यहाँ के वे जो रंग प्रयोग में लिए जाते हैं वह बहुत साहसी रंग प्रयोग में लिए जाते हैं और यहाँ के जो मानव आकृति है वह एक अमूर्त और पारम्परिक अवधारणा हैं जो कि यहाँ की परिदृश्य के सजावटी उपचार में बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ की कला और शिल्प में सब जगह को ढोलामारु की प्रेम कहानी को प्रयोग में लिया जाता है यहाँ की जो चित्रकारी जो होती हैं वह ढोलामारु की प्रेम कहानी के ऊपर होती है क्योंकि वह यहाँ के एक प्रसिद्ध दो प्रसिद्ध जने हैं और यहाँ का जो लेहेरिया है वह भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के यहाँ से इस लेहेरिये को बहुत यहाँ की अद्वितीय में लेहरिया और ये ढोलामारु की चित्रकला आती है और यहाँ का जो लेहरिया है वह पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है